देखिए ऐसा है कि दीपाली पर दीपाली पर हम लोग पूड़ी उड़दी के दाल का कचौड़ी बनाते हैं और मिठाई लड्डू बनता है लड्डू खरीद के भी आता है और मिठाई में सूजी का हलुआ बनाते हैं सब कुछ करते हैं सूरन का सब्जी बनाते हैं और सबको खाना बनाते है उकरे बाद उकरे बाद आ जाता है यदि उ चवारी आ जाता है सक्रांति उसममे लेरुआ गुड़ का लड्डू बनाता है दाना चना मटर हर एक चीज मिला के उसका ढूंढा बनाते हैं हर एक चीज बनाते हैं इस बीच क्या बहन बिटिया को पठाते भी हैं उसके बाद होली आ जाएगी होली आ जाएगी तो होली के लिए हम लोग गुजिया बनाते हैं तो गुजिया के लिए मैदा खरीदती हूँ हरेक चीज उसमें का हम खोआ खरीदती हूँ और पंच मेवा खरीदती हूँ सब कुछ को भुज कर बनाती हूँ अच्छे से ये होता है कितना अच्छा बनाए आउ घीयू तेल से उसको रिफाइन से उसको थोड़ा करते हैं मैन देते हैं और बनाते हैं मधुर आँच से उसको पकाते हैं और लौंग लत्ता भी बनाते हैं तब मैदा में थोड़ा कर के खोआ डाल के उसको पका के फिर सीरा बना के उसमें गलाते हैं ऐसे ऐसे बनाते है और होली पर गाना बजाना भी होते हैं होली के गाना भी होते हैं सब रंग भी खेलते हैं अबीर भी खेलते हैं जितना चाहे उतना बहुत अच्छा शुभ त्योहार हैं उकरे बाद होली होली होली मनाते है होली गाते हैं सब अओ दशहरा पर दशहरा भी आते है दशहरा पर सभी पूड़ी कचौड़ी सब कुछ बनाते हैं पकौड़ी बनाते हैं आउ खाना हर एक जिसको जाऊन खाना होता है बनाते हैं जिसको जो पसंद होता है हमको जो पसंद है हमको लो आज कल तो सबको ही पसंद है होली पर छीमी का मटर का ज़्यादा प्रयोग कर दे छीमी का पूड़ी बनाएंगे हां पूड़ी पकवान बनाते हैं आउ चाहे कोनों खाना बनाए लेकिन उसमे मीठा तो जरूर बनाना पड़ता है चेवई बनाओ आउ सब कुछ बनाते हैं हम लोग सब्जी बनाते हैं आउ गुजिया तो बनाते हैं तो गुजिया को होली पर मैंने बनती हूँ गुजिया बनती हूँ गुजिया बनती हूँ लौंग लत्ता बनती हूँ पूड़ी कचौड़ी बनाती हूँ होली पर आउ और तो शादी पूड़ी भी बन बनता है सब खाते हैं पकौड़ी बनता हैं चिप्स छनाता है बहुत खाना बनता है होली पर बहुत कुछ बनता हैं है मीट मछली भी बनता है और कहा तक बताऊ बहुत कुछ बनता हैं सब खाते हैं भईया बहन आते हैं सबको खिलाते हैं अबीर लगते हैं सबसे गले मिलते हैं ऐसे ऐसे त्योहार मनाते हैं आउ छूआता है रक्षाबंधन आता है कजरी आता है उस पर भी पूड़ी पकवान बनता हैं सब को सब खाता है तीज को तीज को सब औरत लोग बर्ती रहती है उकरे बिहान से सब पूड़ी कचौड़ी बनाते हैं खाते हैं आउ अस कुछ कचौड़ी बना के सबको भईया बहिनी को खिलाते हैं गाती हैं झूम झूम के कजरी गाती हैं एही एही चीज होता है आउ सब कुछ जाऊन होता जो आता है जुटता है सब कुछ बनाते हैं सब कोई अपने अपने बच्चों को खिलाते हैं कपड़ा ओढ़ना पहनते हैं अच्छे से अच्छे सक्रांति पर और दीपाली पर भी कपड़ा खरीदती हूँ हम लोग और दीपाली पर लड्डू बनाते घर पर बनाते है और मौल भी बहुत बहुत भईया बहिनी देते हैं रिश्तेदार लोकल पठाती हैं आउ जहाँ काम करते हैं बच्चे लोग वहाँ से भी मिलता है लड्डू ऐसे ही ऐसे ही त्योहार बीत जाता है हम लोगों का और होली पर जो कह रहे हैं गुजिया बनाने के लिए तो गुजिया को होने मैदा लेते हैं उसके पानी गरम कर के सानती हूँ सान कर के तब उसमे मैन देती उसमे मैन दिया जाता है घीयु तेल का तो उसको भर के फैलाया जाता है उसको माध्यम आँच पे पकाया जाता हैं हूं ऐसे ही ऐसे ही थो लौंग लत्ता भी पकाया जाता है उसको बना के उसमे अंदर खोआ डाल के पका के उसमें सीरा में बोरा जाता हैं और खाने में सुबह संझा के सब कुछ बना के पूड़ी कचौड़ी सब कुछ खाता है भईया सब मे सब मिलता है ऐसे ही होता है करवा चौथ भी मनाया जाता हैं करवा चौथ की बर्ती रहती है औरत ही लोग अपने पति के लिए की हम अच्छा दुआ मांगते है कि उसका आयु बढ़ाए उसमें खीर बना कर के फरा बना कर के चढ़ाती हैं फल चढ़ाती हैं उसमें किस्सा कहानी होती हैं तारा देख कर के पानी पिलाते है आदमी लोग ऐसे करवा चौथ को हूं सब कुछ करवा चौथ मनाते हैं छठ पूजा भी मनाते हैं छठ पूजा मे भी चक्कर के पानी में तीन दिन बर्ती रहा जाता है छठ पूजा को बहुत कुछ चढ़ाया जाता है फल फुल चढ़ाया जाता है चावल के आटा का लड्डू बना के चढ़ाता है सब कुछ चढ़ाया जाता है सब त्योहार सभी मनाते हैं हूं छठ पूजा और करवा चौथ भईया दुइज भईया दुइज को हम लोग भरते हैं उसको भी किस्सा कहानी कहते हैं भईया को भईया लोग को मिठाई खिलाते हैं उस भईया लोग से नेकचार लेती हूँ उसके घर पर जाके साड़ी पला जो कुछ उसको होते है देते हैं जैसे रक्षाबंधन पर राखी बांधती हूँ तो भईया लोग नहीं नेक देते है गिफ्ट देते हैं उससे हम वो होते हैं सब कुछ होता है आउ अब तो कजरी का उठान हो गया लेकिन कजरी लोग गाते है नहीं भी नहीं गाते हैं कहीं कहीं गाता है कहीं कहीं नहीं गाता है हूं वो त्योहार तो सभी मानता है अब संक्रांति आए हैं अब संक्राति मनाए जाएगी